हम चारि भाइ बहिन छिए लेकिन चारू भाइ बहिन एक जहन नहि छिए सब मतलब अलग अलग छै बड़की बहिन छै ओ हमर बहुत मतलब शान्त छै स्थिर छै पढ़ल तऽ छै इन्टर केने छै लेकिन ओतना नहि छै मतलब स्थिर टाइपके छै ओतना काज धन्धा भी ओतना तेज मतलब तेजीमे नहि शान्त जकाँ करै छै करै छै सबकिछु लेकिन स्थिर जकाँ आओर सब ओहिके बाद दोसर नम्बर भाइ जे छै ने हमर ओ सबसँ बढ़िआँ छै मतलब पढ़ाइ लिखाइसँ लऽ कऽ हर काममे बहुत बढ़िआँ छै ओ अभी ने ग्रेजुएशन कऽ कऽ एम ए करै छै ओहिके बादमे पढ़ाइओ करै छै पढ़ाइके साथ साथ काजो करै छै तेसर नम्बरमे हम छिए ने तऽ हम शादी बिआह भऽ गेलै कम उमरमे ओहिके बादमे हम पढ़ाइ ने नहि कऽ पेलिए दसमीमे पढ़ै छलिए ओहिके बाद पढ़ाइ छुटि गेलै ताहिके बादमे हम पढ़ाइ नहि कऽ पेलिए ओहिके बाद हमर छोट भाइ छै हमरासँ ओ अभी भी पढ़ै छै ग्रेजुएशन करै छै आओर ओ भी ठीक छै मतलब लेकिन मतलब ओ तनी गुस्सा टाइपके ओ बहुत मतलब पिनकाह टाइपके छै गुस्सा बहुत आबै छै ओकरा आओर सब भाइ बहिन छिए हम तीनगो तीनो मतलब उतना गुस्सावला नहि छिए स्थिर दिमागके छिए छोट भाइ छै ओ सबसँ ज्यादा पिनकाह छै